चंदौली जिले में समाचार पत्र देने के लिए अमर उजाला है जिसमें बढ़ियाँ से मलब समाचार मिल जाता है कोई भी घटना का कोई भी कार्य का और दैनिक जागरण है उससे भी मिलता है दोनों का टैली लोग करते हैं कि किस से कोन बढ़ियाँ है उसमें अमर उजाला भी बढ़ियाँ है और चंदौली जिले का सारा समाचार हर जगह का क्षेत्र वाइज़ चकिया हो या साहबगंज जो ब्लॉक स्तर के लोग भी हैं सब सब जगहों का मतलब समाचार मिल जाता है पेपर के माध्यम से हमलोग मंगाते हैं हमलोग जाता है और सब समाचार सुनकर हमलोग संतुष्ट हो जाते हैं डेली का डेली मतलब की अखबार दोनों पढ़ते हैं अमर उजाला के और दैनिक जागरण और मतलब कि तीन चार ठो अखबार है जिसमें कि सबलोग मांगाकर पढ़ते लिखते हैं उससे पूरी चंदौली जिले का समाचार मिल जाता है